तुस आटो आह्ले बोला दे ओह् मड़ो कल थुआढ़े आटो बिच्च मेरा पर्स रेही गेदा ऐ अते ओह् पर्स रेही गेदा थुआढ़े आटो बिच्च ते ओह्दे च मड़ो मेरे सारे डॉक्यूमैंट पेदे सारा समान पेदा हा ते दिक्खो आं कुदै थुआढ़े आटो बिच्च ने नि ना पेदे कुदै हां दिक्खो दिक्खो नेईं मड़ो तुस ध्यान लाइयै दिक्खो हां उत्थें पेदा ऐ कल ओह् में बैठी दी ना जेल्लै आटो बिच ते कुदै उत्थै गै डिग्गी पेदा थुआढ़े आटो बिच गै मेरा पर्स नेईं नेईं तुस ध्यान लाइयै दिक्खो शैल करियै तुसेंगी लब्भी जाना उत्थें गै पेदा होना ऐ नेईं नेईं थुआढ़े आटो चा उतरियै अस सिद्धे घरै गी गै आए हे हां ठीक ऐ